वैसे तो अन्तर्राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो हॉकी है क्रिकेट है फुटबॉल है बैटमिंटन है शतरंज है लेकिन हम बात कर रहे हैं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से खेल जाने चाहिए तो मेरे हिसाब से अन्तर्राष्ट्रीय खेल जो जाने चाहिए वो खो खो है कबड्डी है ये खेल ऐसे हैं जिन्हे अन्तर्राष्ट्रीय लेवल पर जाने की ज़रूरत है क्योंकि इन खेलों से शरीर मजबूत होता है लोग स्वस्थ रहते हैं और ये शा शरीर को एक्टिव रखने में हमारी मदद करता है तो मुझे लगता है के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर और भारतीय खेल जाने चाहिए तो कबड्डी और खो खो है